हलो हलो हांजी भई आहे की मां तव्हांखां हिकु किताबु वरिती भॻवत गीता त उहा मां वापसि करिणी आहे रिटन करिणी आहे छो त हुन इहा हुनजे मथां हिकु त जल्दी कोने प्रोपर हैना ऐं ॿियों हुन में अख़र जो आहिनि नंढा आहिनि हुनजा फॉन्ट नंढा आहिनि त हुन में थोरी दिक़त थी थिए त मां थोरो बुज़ुर्गु आहियां त मां चवां थो उहा किताब मां तव्हांखे वापसि कया त इहे जीअं मां इहे चई असांखे दुकान ते वठी वञ तव्हांजो माण्हू इहो नौकिर हूंदो हुन खां वठी वियो हुअमि त हाणे टे ॾींहं थिया अॼु त में उहा हा उहो किताबु मां तव्हांखे रिटन थो करणु चाहियां मूंखे उहो किताबु वापसि करिणी आहे तकिड़ी उहो उहो तव्हां ॿुधाए मां कॾहिं अचां अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा हा हा हा हम्म हम्म अच्छा अच्छा अच्छा

हम्म हम्म हल मां ॾिसां थो कोई ॿीं किताबु ॾिसंदमि जा कोई ॿियों कोई प्रिंटर हुजे हुनजी वठंदमि त मां जीअं जीअं ठीकु समुझो त मां वरी मां मां सुभाणे सुभाणे मां ईंदुसि ऐं टी बजे टी बजे खां पोइ ईंदुसि ठीकु आहे ओ के जय झूलेलाल